सुपौलके शिक्षामे तऽ कॉलेज इसकुल सबकिछु उपलब्ध यऽ लेकिन यहाँपर बसके दिक्कत यऽ बस नहि होने की वजह से लड़कियोँके सबसँ जादा दिक्कतके सहऽ पड़इए किएक कि जे लड़कीके घर इसकुलसँ पाँच छओ मी किलोमीटरके दूरीपर छै हुनका पैदल आबऽ पड़इए जे घरसँ आबयमे बहुत दिक्कत होइए हुनका पा परि हुनका माता पिताके कहना छै कि तू इसकुल नहि जो इसकुल बहुत दूर छौ रास्तामे किछो भऽए जेतो इएहो सबके देख देखके बहुत सारा बच्चा इसकुल नहि जा सकय छै आओर बहुत माता पिता अपन बच्चाके नहि पढ़बय लए चाहय छै ओ अपन बच्चा कुच्चाके खेती पथारीमे लगा दै छै अपन बच्चा कूचा बच्चा सबके नहि पढ़बय छै आओर तऽ आओर रोजगारके बारेमे रोजगार हमर गाँवमे रोजगारके तऽ बहुत कमी छै आइ काल्हि बड़ा सँ बड़ा डिग्री लएके डिग्री सब लएके आदमी सब बैठल यऽ हुनका सबके नौकरीके लिये दिक्कत भए रहल छै किएक कि डिग्री होइके बावजूद भी नौकरीके दिक्कत भए रहल छै सीट सब नहि मिल रहल छै एकरो उपर किछु करना चाही सरकारके आओर लड़कियोँ सबके लिये बसके प्रबन्ध करना चाही अगर बस नहि भेलय तऽ बहुत सारा विद्यार्थियो को इसकुल जाइमे तऽ दिक्कत हेतय आओर रोजगारमे तऽ बहुत सारा आदमी पढ़ल लिखल छै तबो हुनका नौकरी नहि भए रहल छै हिनका किछु ने किछु करना चाही आओर सिलाइ हमर सब हमर गाँवमे बहुत सारा लड़कीके सिलाइयो आबय छै ओ सिलाइके मदतिसँ किछु पैसा कमायके पढ़ि रहल छै किछु किछु लड़की सब एहन काम करलकइ कि अपनासँ खुदके बलपर भी बड़ासँ बड़ा नौकरी सब लए लेलकइ सिलाइके काम कएके हुनका सबके देखके आओर लड़कियो सबके हुनकासँ प्रेरणा लेना चाही जे केना ई सब करलकइ अकेले अते सङ्घर्ष करलकइ जीवनमे करलकइ हइ अइ सबपर ध्यान देना चाही सबसँ पहिला बसके उपलब्धि करना चाही आओर रोजगारीके ध्यान देना चाही किएक कि हमर गाँवमे रोजगारी बहुत छै आओर सिलाइपर ध्यान देना चाही लड़की सबके सिलाइयो मशीनके उपलब्धि कराना चाही किएक कि माता पिता जे छै हुनकर सिलाइ मशीन दै लए नहि चाहय छै ओइ लए एक टा करना चाही सिलाइयो मशीन देना चाही गरीब परिवारमे इएहो पर देखना चाही ई तीनू चीजपर ध्यान देना चाही जादातर अइ तीनू चीजके देख लेल जाए हम हमर गाँवमे लेकिन जहाँ तक रोजगार देना चाही जिनका पास रोजगार नहि छै ओ अपन घरके केना राखतइ आओर शिक्षापर जादा सँ जादा ध्यान दो शिक्षापर